हैलो डफआथथध़ केह् हाल ऐ म्हाराज होर केह् कराने में यरो अपने घर इक्क मंदर बनाना हा ते ओह्दे आस्तै किन्ना समान होंदा ओह्दे आस्तै इंया आईडिया देई ओड़ेओ में समान खरीदियै रक्खी ओड़ना में इंया थोह्ड़ा निक्का जेहा मंदर बनाना हा आं जी आं जी ऐं

ओके सर

एच्छा अच्छा ते फिर तुस कदूं तगर त्यार करी देई ओड़गे मंदर ते अच्छा कोई निं तुस अपनी लेबर बगैरा लाई ओड़ेओ नी फिर असेंगी तोलै करी देई ओड़ेओ कम्म ठीक ऐ ठीक ठीक